आबादनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंनो लानाय जादों दा मेक्सिमाम जों आबादजोंनो सोनारनानै न'खर खुंनाय जेथुखि जायो दा बेनिनो सोमोन्दै आङो बुंनो लानाय जादों दा गुबैयै आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो फोथाराव बे माइ आबाद बेखौनो जों गिबियाव मख'ग्रोनांगोन ओ जेथुके माइ आबादजोंनो जोङो बेखौ जानानै थांनानै थायो जेब्ला बेखौ गिबि गिबिआव आङो मख'ग्रोबाय बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बोथोरजों गोरोबनानै जोङो आबाद मावनाय जायो खायफा जायगाफ्राव हयथ' खायसेखौ मावजाया आरो खायफा जायगायाव हाफोरा बबावबा आबादनि थाखाय बबेबा आबादा हयथ' खाबजाया नाथाय बबेबा जायगा लानानै जायगा माने आबादा गासैबो आबादफोरा मावजायो बायदि आरोखि दा गुबैयै जोंनाव आबादखौ जों आङो मोननै रोखोमाव बुंनो सानदों मोनसेया जाबाय फोथारनि आबाद जेराव जोङो बे फोथारनि आबादा जाहैबाय माइ आरो दुन्दिया बेसर बिदिनो मथर आलु गाजर बायदि रोखोमनि बेबायदि आबादा मावजायो आरो मोनसेबाव आं बुंनो नागिरदों मा बारिनि आबाद जोङो खालि गावनि न'खौल' फसंनानै खायसे मानसिफोरा न'नि साखाथि फाखाथि माने जेबो आबाद मावालासिनो लांदां थानायखौ नुयो खायफाखौ नाथाय खायफानिया बारिफोरा जोबोद आबुं दा आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे गावनि न'जों साखाथि फाखाथि गावनि बारियावहाय जोङो गयखौ गायनानै लानो हायो आरो गयजों लोगोसे जोङो फाथैखौ गायफानो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो जुदि जायगाया गोबां दङब्ला बेयाव जोङो थालिर आरो हयथ' गयनि गेजेरावबो जोङो थालिरखौ फांफा फांनै जोङो होनो हायो आरो बेजों लोगोसे बारि आबादाव नैबेखौबो जों लाबोनो हायो जे जेरै नारें खारजि आरो नारें खमला बायदि रोखोमनि जोङो बेबायदि फिथाइ सामथायनि माखासे बिफांबो गायनो हायो जेरै लेसु जामुन खान्थाल बेबायदि हायो आरो लोगोसे मख'नो जाथावदि हमनानै ला जोङो औवा औवाफोरखौ जोङो गायनो हायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो हाल्दै हायजें बेबायदि बायदि रोखोमनि जोङो आबादखौ मावनो हायो आरोखि दा फोथारनि आबादाव जाहैबाय जोङो खायफा खालि माइल' माने गायनानै दोननाय जायो नाथाय जों आबादारिफोरा बेवहाय मोनसेल' आबादजों जोङो आथिखालाव थावरिनो जोबोद गोब्राब बेनिखायनो जोङो जों मोनसेल' आबाद मावनानै जोङो थानो नाङा आङो बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे जोङो माइखौ गायखांनाय लोगो लोगो हयथ' बे माइखौ दिखांखांनायनि उनावहाय जोङो बेसरखौ जोङो मावनो हायो आरो बेसरनिखौ अनगायैबो बेसर अनगायैबो जोङो दुनदियाफोरखौ मावनो हायो आरो बे नङाब्लाबो जोङो जेनेबा थिसिफोरखौ मावनो हायो आरो बिदिनो जोङो दालि आबादफोरखौ जोङो बिदि मावनो हायो आरो दा आबादारिफोरनि खामानिया जेथुके आबादजोंनो जोङो जिउ खांनानै न'खर खुंनांगौ जेब्ला बेनिखायनो जोङो आबादनि फारसे बिदिनो गासैखौबो जोङो बोथोरखौ लानानै जोङो बेखौ बबे आबादखौ बबेयाव मावोब्ला जोङो बेनि फसलखौ मोजां मोननो हाहैयो बे हिसाबैसो जों आबादखौ मावनो नांगोन हमनानै ला जेनेबा दानि नैबे बोथोराव लाइ लाफा आलु बायदिसिना बेफोर मथर जेनेबा बेखौ गायनाय बोथोर बे बोथोरफ्राथ' गायनांगौ समाव बा फोनांगौ समाव फोआब्ला बियो बोथोरजों खाबजायाब्ला मोनसे बेयावहाय जोङो मोजां फसलखौ मोनहैनो हानाय जाया बेनिखायनो जोङो बोथोरजों नायनानै बबे बोथोराव माने आबादखौ जोङो मोजां फसल हिसाबै फिथाइखौ मोननो हाहैगोन बोथोरनि फारसेबो जोङो माखासे सांग्रां जानाया गाहाम दा बेजों लोगोसे आबादआव माखासे दासान्दि गोबां आबादखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला माखासे जोथोननिबो गोनांथि जानानै फैयो आरो जोथोन गैयाब्ला नोङो बा आबादखौ मावनानै ओरैनो थायोब्ला बे आबादनि फिथाइखौ हयथ' मोननाय नङा बेखौ जोथोनजों लोगोसे बेनो माखासे नांनायबायदि जोङो हासार आरो मुलि आरो भिटामिन बायदि रोखोमनि जोङो मेडिसिनबो जोङो बाहायनो गोनां जानानै फैयो बेखिनि रोंगौथिखौ जोङो माखासे आथिखालाव बेखौनो आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो गोबां ट्रेनिंबो जायो बे ट्रेनिंफोरखौ जोङो साफ्रोमबो आबादारिफोरा जाहाथे थांनानै लायो बेखौ आङो खावलायो लोगोसे जोङो बे आबादखौनो मावनानै जोंनि न'खरनि गथ' गथाइ माखासे गोरों गोरा बा बिसोरखौ फोरोंनायाव जोंनि थाखाय आबाद नि फसल मोजां मोनाब्लाथाय जोङो माखासे जोंनि थांनानै थानायाव असुबिदाया फैनो हागौ होननानै आं सानो